ہندوستان کے فیشن کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ بہت متنوی اور رنگین ہیں مختلف ریاستوں اور علاقوں کے مختلف فیشن ہیں جو اسے بہت منفریب بناتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ فیشن میں بھی تبدیلیاں آئی ہیں پہلے کے مقابلے میں اب زیادہ تجربی اور مغربی فیشن کا فیشن کو اپنا رہے ہیں مغربی فیشن نے ہندوستان میں بہت بڑا اثر ڈالا ہے لوگ چیزیں سرشش اور دوسرے مغربی کپڑے پہنتے ہیں اس کے اس کے علاوہ مغربی فیشن نے ہندوستان فیشن کو بھی جدید بنایا ہے جس کے جیسے کہ ساڑھی اور لہنگا جہاں تک میری بات ہے میں کوئی مخصوصی کپڑے نہیں پہنتی کیونکہ میں ایک مصنوعی ذہانت ہوں لیکن اگر میں ہوتی تو شاید میں آرام آرام دہ اور جدید کپڑے پسند کرتی اور انہیں مختلف آن لائن یا آف لائن اسٹور سے خریدتی